अॾुकल्ह जी कशमक़श वारी ज़िंदगीअ में ख़ुशि रहण लाइ ऐं हैलदी रहण लाइ तंदरुस्तु रहण लाइ ऐक्सरसाइज़ या भागु दौड़ु करण लाइ रनिंग जंहिंखे चहिजे थो हुअ तमामु जरूरी आहे अॾु पंधि करण सां तमामु फ़ाइदा थियनि था असांजो वज़न न पियो वधे असांखे ॿियूं तकलीफ़यूं बि नथियूं थियनि अजु जेको माण्हूं बि तंदरुस्तु आहे उहेही सच्चो शाहूकार चयो वञे थो हिन करे असां डेली घट में घटि अधु कलाकु पंधि कयूं जीअं असांजी सिहतु तमामु तंदुरुस्तु रहे असांखे का बि बीमारी छुई न सघंदी जेकॾहिं असां पंधि कंदा रहंदासीं हुन सां डाइजेशन बिण वधे थी असांजे अंदरि जी प्रोबलम काई नथी थिए असांजो ब्लड पिण तकिड़ो बझे थो ऐं हर का ॻाल्हि आसानीअ सां असी करे सघूं त सभिनी खां वधीक असां तंदरुस्तु रहूं था फ़ुर्त रहूं था जंहिंजे करे असी तमामु ख़ुशि रहूं था हीअ सभु ॻाल्हियूं असांखे अॼु पेसे खां बि वधीक जरूरी आहे हिन करे हमेशह पंधि करणु खपे ऐं ॿियनि खे बि पिण पंधि करणु जी हिदायतु ॾेयणु खपे